ہیلو مچھلی والے بول رہے ہیں ارے ریہو مچھلی چاہیے تھا ہم کو کیا ریٹ چل رہا ہے جی کیا ریٹ چل رہا ہے ارے ارے ارے پارٹی ہے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے پارٹی رکھی ہے اور اس میں ہم لوگ سوچ رہے ہیں کچھ دس کلو چاہیے ہم کو کیا ریٹ دے رہے ہیں آپ

نہیں نہیں دس کلو لیں گے آپ اتنا لے رہے ہیں تھوڑا تو کم کر سکتے ہیں آپ دس پانچ روپے

گرے مچھلی ہے گرے مچھلی ہے وہ کیا بھاؤ دیتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہے مارکٹ میں یہ نہیں چلتا تھا ہاں سنگی مچھلی ہے کیا ریٹ دیے اس کا ساڑھے تین سو روپے کلو ارے یہ چاہیے تھا ضروری کام ہے تھوڑا کم کر سکتے ہیں آپ ہم ہم دام بتائیں گے تب نہ ہم لیں گے اور بواری مچھلی ہے ہے آپ کے پاس وہ کیا ریٹ چل رہا ہے تین سو روپے ریٹ لگائیے آپ صحیح ہم لے لیں گے اب اس کا بھی ریٹ ہے یا ریہو کا گرئی کا کوئی مچھلی بھی نہیں ہے وہ کیا ریٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے رہنے دیجیے آپ کی شاپ پہ آئیں گے کل پھر کل دیکھتے ہیں ٹھیک